मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है बारिश का है और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बारिश के समय में बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ पर घूमना बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि मुझे सबसे अच्छी ज़्यादा जगह रणथंबोर लगती है तो रणथंबोर में पहाड़ है तो जैसे ही बारिश हो जाती है तो वहाँ पर हरियाली बहुत हो जाती है और वहाँ पर नदी नाले झरने आदि बहने लग जाते हैं जिससे कि मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं वहाँ पर हर बारिश के मौसम में जाता रहता हूँ और मुझे बारिश में बाहर घूमना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है